औ हेल' औ औ मा मा बिजिनेस जेन'बा मा बायदि अ बेबायदि गामिनिदा गामियाव गामियाव औ उम नोङो औ ओरैबायदि खालाम जेन'बा नोंङो जेरैहाय गामियावथ' बे नोंसिनिआव मैगं थाइगं गोथां मैगं बेफोरनि माबा बायनाय फाननाय सोलिखायोदा बेखौ नोङो बेखौ नोङो एसे एसे गायनायफोरनिआव न'खरफ्राव बुथुमनानै नोङो स्ट'क खालामग्रा खालामदो आरो आमफ्राय बेखौ नोङो बिसोरथ' एसेबाबो खम दामाव फानगोनना बे खम दामाव फाननायखौ नोङो जमा खालामनानै ओरैहाय मानि टाउनाव हरनो नाजा आरो होनबा टाउनाव मोजां दाम दंनालाय एसेबाबो बांसिन रांआव नों फाननो हागोन आरो बेबायदि बिजनेसखौ मावनो हागोन नोङो बिनिफ्राय साबसिन माने बिनिफ्राय साबसिन बिजनेस मानि फालांगियारि माबा दंङ नाथाय नोङो बै केपिटेल मानिखौ बांसिन नांगोन आरो बुरजासिन फैसा नांगोन नोंनावथ' एफा बुरजा फैसाबो थानाय नङादां दां नोङो खम फैसाजों नोङो खम फैसाजों नोङो बे गोथां मैगंफोरखौ बुथुम नानै ओरै टाउनाव दैथायहरनो हायोब्ला नोङो मोजां मुलामफा जागोन आरो आं बेखौनो ओं औ औ ओरैनो थानानैथ' मोजां नङा मानि बिजनेसा गिदिर फिसानि खोथा गैया फिसानिफ्राय स्टारटिं खालाम जायो नालाय बे गोथां मैगंखौनो नों माव आरो बे न'खर न'खर बुथुमदो नोङो ज' लाबोदो आमफ्राय ओरैहाय फानहरदो आरो बिदिनो औ दे बेबायदिनो खालामदो